आं में सनाई सकनी आ पंज स्टेटें दे नांऽ में जेह्के साढ़े भारत बेच न पैह्ला ते आई जंदा साढ़ा जम्मू ऐंड़ कश्मीर जेह्का बड़ा प्रसिद्ध ऐ ठीक ऐ इत्थै मतलब इसी अस सिटी आफ टैंपल बी आक्खी सकनें आं भाई मंदरें दा शैह्र इसी अस आक्खी सकनें जेह्के जगह् जगह् थां थां उप्पर जेह्के न मंदर बने न इत्थै लोक बड़े चाएं चाएंऔंदे न दर्शन करदे फिर दूआ जेह्का आई जंदा अरूणाचल प्रदेश इत्थुआं जेह्के लोक न मतलब ओह् बड़े गै चंगे होदे न ठीक ऐ त्रीआ हिमाचल फ्ही चंदीगढ़ हरियाणा